हैलो एह् नमस्ते नमस्ते महाराज ते महाराज हां जी महाराज हां जी अच्छा एह् अपना म्हल्ला केह्ड़ा अच्छा अच्छा मतलब अच्छा रियासी डिस्ट्रिक दा बोला दे तुस अच्छा ते जेह्ड़ा थुआढ़ा अफसर ऐ अफसर दा नांऽ केह् जेह्ड़ा थुआढ़ा उद्धर मतलब अच्छा गलोदु राम हां ओह्दी पोस्टिंग होई गेदी अच्छा अच्छा अच्छा थुआढ़ी समस्या केह् थुआढ़ा अच्छा नलके पानी नेईं औंदा कोई ते प्रेजेंट अच्छा प्रेजेंट अफसर नेईं ऐ कोई उद्धर इसलै अच्छा नेईं नेईं थोह्ड़ी समस्या ऐ बहुत बड्डी पानी दी बहुत बड़ी समस्या ऐ थुआढ़ी समस्या दा समाधान करने कोई न कोई कोई अफसर अपॉइंट करने थुआढ़े उत्थें कोई अच्छा पानी मतलब पानी केह् कोई पस्सी पुस्सी बजह् कन्नै गै उठी जां मतलब आखेआ कोई डक्का नेईं ऐ पिच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा नेईं कोई नी कोई नी तुस इक अपने ऐप्लीकेशन लिखियै ते इद्धर देओ साढ़े दफ्तर आइयै ते अस कोई नी अफसर लान्ने अपोइंट करने ते थोह्ड़ी पाइपां बी नमियां चेंज कराने टेंशन नी लैओ कोई नी कोई नी कोई नी महाराज एह् साढ़ा एह् साढ़ा फर्ज ऐ कोई नी कोई नी ओके ओके